सहरसा जिलामे मखानाके खेती बहुत होइत छलै मखानाके तैआरी करैमे लगभग छओ से सात महीना लागैत छलै मखानाके एन्नी बहुत सारा व्यञ्जन बनैत छलै मखानाके सभसँ स्वादिष्ट व्यञ्जन खीर होइत छलै मखानाके खीर बहुत स्वादिष्ट लगैत छलै मखानाके प्रयोग पूजा पाठमे भी होइत छलै होइत छलै मखाना यहाँसँ हमर जिला सहरसासँ मखानाके निर्यात पहिने देश विदेशमे होइत छलै मखाना मखाना देखयमे उजला उजला रहैत छै आओर साइज एहने बड़ा बड़ा गोला रहैत छै मखानाके भूजा भी होइत छै मखानाके भूजाकेँ चीनीमे भूजल जाइत छै आओर ओ खाइमे बहुत स्वादिष्ट लागैत छलै